हमें ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है जैसे कि हम लोग इस्कूल जाते थे पहले इस्कूल जाते थे हम लोगों को ड्राइंग बनाने को मिलती थी हम लोग वो सही से ड्राइंग बनानी नहीं आती थी हम लोग घर आते थे उसको अच्छे से देखते थे ड्राइंग बनाते थे उसमें अच्छे से रंग भरते थे और जैसे कि गुलाब है या कमल का फूल मिला कभी या कोई रंगोली बनाने को मिली तो हम लोग घर पे आके उसको बनाते थे चाहे मतलब कभी कभार ऐसा होता था हम लोगों को ड्राइंग बनानी नहीं आती थी तो हम लोग घर पे उसको बनाते थे पेज हटा हटा के हटा हटा के बनाना सीख लिए और फिर हम लोग हम लोगों के बच्चे जो है आज इस्कूल आज के टाइम में इस्कूल जाते हैं उनको वर्क मिलता है कभी जैसे कि सूरज की पेंटिंग बनानी है या नदी की पेंटिंग बनानी है जैसे कि पहाड़ों की तो हमारे बच्चे आते हैं घर पे बोलते हैं मम्मी हमको ये ड्राइंग आज इस्कूल में बनाने को मिली है तो हम अपने बच्चों को पास बैठा के और उनसे बनवाते हैं बनवाते हैं हम ड्राइंग हमारे हस्बैंड हैं जो मतलब खेती किसानी यही सब करते हैं जो घर पे जो जैसे कि ड्राइंग बनानी हो या हमारे आज कल आज कल यहाँ पे पुट्टी मिलती है पुट्टी से ड्राइंग बनाना उनको हमने बताई ये ऐसे बनाओ ये ऐसे बनाओ जैसे घर के दीवारों पे है किसी किसी को मछली की ड्राइंग बहुत पसंद होती है तो हमारे जो हस्बैंड हैं ना उनसे हम कहते हैं कि यहाँ पे एक मछली बनानी है या हमारे बच्चे जिद करते हैं पापा आपको ये आती है ये कैसे बनते हैं ये मिट्टी से इसकी ड्राइंग कैसे बनती है या कागज पे इसकी ड्राइंग कैसे बनाए तो वो हमारे बच्चों को बताते हैं बेटा ऐसे ड्राइंग बनाओ हमारे बच्चे भी सीखने की इच्छा रखते हैं अच्छे से उनको जो समझते और सीखते हैं हम कभी कभार ऐसा होता है बाहर घूमने जाते हैं अपने बच्चों के साथ तो ड्राइंग देखो कितनी कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग लगी होती है तो उनको देखते हैं समझते हैं ऐसे बच्चे भी कहते हैं मम्मी देखो ये ड्राइंग कितनी अच्छी है और कितनी सुन्दर औ इसमें रंग किया गया है न इधर न उधर ये बहुत अच्छी है तो बच्चे हमारे घर पे आते हैं फोटो खींच के मम्मी हमें भी ऐसी ही ड्राइंग बनानी है क्या करते हैं हम लोग भी बैठते हैं बच्चों की हेल्प कराते हैं तो हमारे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं और हम लोग जब हम लोग इस्कूल जाते थे छोटे छोटे थे तो सब लोग बैठ के किसी को देखो रंगोली मिली किसी को गुलाब का फूल मिला हमरे यहाँ का ऐसा भी होता था मंदिर जो होते थे तो हम लोग ड्राइंग उसमें भी बना के जैसे माता की फोटो है और गुलाब का फूल है ये सब बना के उसमें अच्छे से चिपकाते थे हमारे घर में पहले जो ये मिट्टी के घर होते थे पहले के घर थे तो उस पे भी हम लोग जो है कभी त्यौहार वगैरह आते थे तो इस पे अच्छी सी पेंटिंग रंगों से बनाते थे और हमारी जो सहेलियाँ है वो भी हमारी मदद करती थी हम लोग पेंटिंग को ले के बहुत इच्छुक हैं हमें पेंटिंग बनानी बहुत अच्छी लगती है इसीलिए हम लोग पेंटिंग बनाते हैं अब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं वो भी पेंटिंग बनाते हैं पेंटिंग बनाना उन्होंने उन्हें भी ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है उसको कलर करना हर चीज वो समझते हैं और हम लोगों से अच्छा ड्राइंग आज कल हमारे बच्चे करते हैं उनकी सुन्दरता उनकी वो देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है